मिगी सारें कोला ज्यादा अच्छा लगदा उस मौसम बिच ना मिगी सर्दियां पसंद ते ना मिगी गर्मियां पसंद जेल्लै गर्मी दे बाद सर्दियां आने आह्लियां होंदियां नी इस मौसम बिच मिकी अग्गै पिच्छेै चक्कर शक्कर लाने दा बहुत मजा आंदा क्योंकि ना गर्मी हुंदी ते ना ज्यादा सर्दी हुंदी इयां मौसम हुंदा ठंडा ठंडा ते काफी ज्यादा अच्छा लगदा एस्स मौसम बिच ट्रैवल करना ते में ते ज्यादा प्रैफर करनी आं कि में इस मौसम बिच गै ट्रैवल करां ते जिंदगी दे नजारे आई जान जेल्लै इस मौसम बिच चक्कर शक्कर लाने दा मौका थ्होऐ